हा जय झूलेलाल साईं मां लाजपत नगर निवासी आहियां हा पासे में असांजे स्वामी धर्म दास दरबार आहे तव्हां हुननि जी इलाहीं सिंधी भगत खपे तव्हां सिंधी भगत ॻाल्हाए रहियो आहियां न

हा हा दरबार जे लाइ यानि स्वामी धर्म दास दरबार लाजपत नगर दिल्लीअ में मूंखे लाल साईं चालीहे ते लाइ लोकनृत्य खपनि सिंधी लोकनृत्य खपनि छा तव्हां अची सघो था हा हीअ चालीह चालीहे जो समय हा सोरहनि पंद्रहनि सोरहनि अगस्त जे सोरहीं अगस्त पोइ सोरहीं से असां शुरू कयां कयां थी त मां तव्हांखे जी हा सोरहीं तारीख़ तव्हां बुक कयो ऐं तव्हां नृत्य जे दौरान स्वामी जनि जी जीवनी बि ॿुधाईंदा छा

जी सुठो सुठो अछा सुठो ॾाढो सुठो कमु आहे मां वरी तव्हांजे फोन कंदमि ऐं ॿुधाईंदमि